हम बिहारमे रहै छी हम बिहारके सुपौल जिलासँ छियै आओर हमर गाँव सुखपुर पड़ैए सुखपुरके सुपौलके अभी विधायक श्री रामविलास कामत यऽ हुनका देख रेखमे हमर गाँवमे बहुत सारा विकास भेल यऽ जैसे हर घरमे नल लागल यऽ नलके सुविधा भए गेलै तैं दुआरे ग्रामीणके पानिके दिक्कत नहि भेलै साफ पानि आबि रहल छै ओ नल द्वारा ओ नलसँ बहुत सारे ग्रामीणके पिआस भी गेलै ओ नल द्वारा बहुत बढ़िआँ काम भेलै आओर तऽ आओर हमर गाममे हर घरमे शौचालय अभियान चलाओल गेलै आओर हमर गाँवमे हर जगह शौचालय अहाँ देख सकैत छी हुनका सरकारके द्वारा शोचालयके पैसा मिलल यऽ ओ शौचालय सरकारी तरफसँ मिलल यऽ अहाँके ओहिमे अहाँ शौचालय बनबै लेल चाहै छी तऽ अहाँ फॉर्म भरियौ आओर बना लियौ अहाँके ओहिमे किछु पैसा नहि देबै पड़त आओर तऽ हमर गाँवमे रोडके निर्माण भेलै हँ आओर गली गलीमे रोड निर्माण भेलै हँ रोड निर्माणमे सरकारके सबसे बड़ा अहम भुमिका छै टूटा फूटा जगह जहाँ जाइमे बहुत दिक्कत होइत छै आइ अहाँ आरामसँ वहाँ जा सकैत छी कियाकि रोड निर्माण होवैसँ अहाँ जल्दी कतौ पहुँच सकैत छी आओर तऽ आओर रोडके एक आओर खासियतके बात यऽ कि रोड नहि होइत तऽ दूर रोडके वजहसँ अहाँ दूरी सँ दूरीके सफर जा सकै तय कए सकै छी आओर हर घरमे नल लागि गेल छै शौचालयो भए चुकल छै रोडो भए चुकल छै आओर रोडपर जे पानि लागैत रहै ओ पानिके अभी तक व्यवस्था नहि भए रहल छै नाला नाला अभी तक नहि बनलै हँ गाँवमे अभी तक एकटा दुरूपयोग छै गाँवमे ई गावमे नालाके व्यवस्था नहि भेल छै ई गाँवमे ने सरकार नालापर ध्यान दए रहल छै कियाकि रोडपर पानि लागैके वजहसँ बच्चा सब गिरै छै बूढ़ा व्यक्ति सबके दिक्क्त भए रहल छै एहिपर ध्यान देना चाही कियाकि एहिपर नालावला पानि जबतक रोडपर रहतै बारिशके पानि जब रोडपर जमा रहत ओहिसँ बैक्टेरिया फैलतै कीटाणु हेतै बीमारी हेतै ग्रामवासीके एहिपर ध्यान देना चाही सरकारके रोड तऽ बनायल गेलै लेकिन नाला नहि बनेलकै तऽ रोड नाला सबसँ यूजके चीज छै पहिले रोड बनायल जाइत छै एतय तब नाला बनायल जाइत छै रोडके तोड़ल तोड़ैके बाद नाला बनायल जाइत छै ओहि जगहपर किछु करना चाही सरकारके पहिने नालाके निर्माण करना चाही इएह सब बात छै आओर शौचालयो भए चुकल छै नलो लागि चुकल छै रोड बनि चुकल छै लेकिन नालाके दिक्कत बहुत छै मेन रोडपर नालाके सुविधा जल्द सँ जल्द करल जाइ